गुजरात में बि हाणे सरकारी योजनाउनि खे बि मान ॾिनो वियो आहे ऐं नियाणियुनि खे बि पढ़ाइण लाइ मदद करे पियो गुजरात सरकार ऐं घर वेठे नंढनि माण्हुनि खे बि मकान ठाराहे ॾियो पए ॾियो ॾिए पियो गुजरात सरकारु